हम एक आदमी के जनै छी जिनका बारे मे हम बतबऽ चाहै छी ई जे हुनकर नाम छलनि अयाची मिसर ओ बहुत नीक बच्चा छलखिन जिनका एगो बहुत नीक संस्कृत मे स्लोगन आबै छलनि तऽ एगो राजा जे ओहि जाय छलखिन ओहि रस्ते तऽ ओ हुनका कहलखिन जे आहाँ बच्चा कोनो अपन स्लोगन सुनाउ तऽ ओ बहुत नीक एगो स्लोगन सुनेलखिन जाहिसँ खुश भऽ कऽ ओ राजा हुनका अपन हार दऽ देलनि हुनकर जे पिताजी छलनि अयाची मिसर के ओ एगो चमाइनसँ कहने छलखिन जे हमर बच्चा जे पहिल बेर कमायत से हम आहाँ के दऽ देब कियाकि ओ हुनका बच्चा होइ मे हुनकर मदद कयने छलनि आओर भगवानसँ मंगने छलखिन ताहि केँ कारण अयाची मिसर जे भी कमेलखिन पहिल बेर ओ राजा के से ओ चमाइन के दऽ देल गेलनि तऽ ओ चमाइन कहलखिन जे हम ई हार लऽ कऽ की करब आहाँ हमर नामसँ एगो पोखरि खुना दियौ जाहिसँ लोक के किछु मदत भऽ जेतै तऽ एगो पोखरि छै जिनकर नाम छै चमाइन डोम